हॅलो जॉन कसो आसा रे वळखलो काल हांव सारको टायमार पावलो रे बाबा तुका हांवें फोन करून सांगिल्लें न्हय रे वेळार फ्लायट लँड जातली म्हणून पूण पावसाक लागून मात्सो लेट जालो पूण तूं टायमार आशिल्लो मागीर म्हूण एक टॅक्सींत बसले नंतर एक म्हूण पावस झडलो पूण तूं हुशार रे बाबा सारकें ड्रायवींग कशें सेफ आनी टायमार करप हाचो एक बरो आदर्श तुवें आमकां घडोवन दाखयलो आमी मरे एकय दीस आनी फुडें सुटी नाशिल्ली ती सुटी वाडोवंकय ना तुवें रातींत जरी जालें तरीय इतलें सुशेग आनी सेफ आमकां पावयलो घरकान्न परत परत तुजी याद काडून थँक्स म्हूण थँक्स म्हूण उपकारी आसा म्हूण वेदोळच्यान सांगत आसा हांव कॉल करतालो पूण तूं आवट ऑफ रेंज आशिल्लो दिसता गाडी बी चलयना मरे घरा पावलो बरें तर म्हाका इतलें बरें एक्सपिरियंस ट्रॅवलिंगाचो आनी खंयच आयलो ना रे बाबा परत जरी केन्नाय आमी टुराक गेलीं आनी आमकां एयरपोर्टार नाजाल्यार स्टेशनाचेर सोडपाक तुजीच गरज लागतली पावयतलो मरे आमकां उगडास कर केन्ना केन्नाय काणकोण बी आयल्यार मार पासय हां बरें